जेह्ड़ा एह् इत्थें साढ़ा बाताबरन ऐ एह् साढ़ै इसें मतलव कि बचानै आस्तै बड़ा कुश असें अपने बूह्टे लानें चाही दे अल पाल उनेंगी देख भाल करनी अच्छियां अच्छियां हरियाली आह्लियां अपनें बाताबरन आस्तै जादा शा जादा बूह्टे लाने फुल्ल लाने होर बी मतियां हारियां चीजां लानियां जेह्दै कन्नै साढ़ा बाताबरन इक स्वच्छ बाताबरव बनेआ रैह् ते लोकें गी बी अट्रैक्ट करै दूर दूर दे लोग उइनें दिक्खनें गी आन इत्थैं दिक्खनें आन ते अपना बी दुनियां गी बी सनान कि अस उत्थें गे हे उत्थें इयां हा इयां हा चलो चलचै एह्दै कारन साढ़ा डूरिज़म डेह्ड़ा आना उंदा बदना बौह्त चीजां फेमस ऐं जेह्ड़ियां बाताबरन ऐ इक साढ़ा मह्त्वपूर्ण चीज़ ऐ साढ़े बाड्डी दा अंग दा एह्दै कन्नै कुश नी अस जिन्ने जादा बूह्टे लागै असें गी उन्नी जादा हवा मिलनी ऐ अच्ची सब्जियां मिलनियां अच्चे फ्रूट मिलनें न अच्छी फसल मिलनी ऐ क्योंकि बाताबरन गै जेह्ड़ी असेंगी इनवाईरनमैंट जेह्ड़ा असेंगी पालदा ते असेंगी जिन्दा रखदा ऐ एह्दै बगैर असेंगी कक्ख नी करी सकने इनवाईरनमैंट दा साढ़ी जिन्दगी बिच्च बड़ा जादा रोल ऐ ते अनसेंगी मिकू पुच्छेआ गेदा कि एह् मतलव कि एह् जेह्ड़े टूरिज़म न एह् केह् इफैक्ट करदे साढ़ी रिवर ग्रीनरी गी करदे इफैक्ट मेरे हिसाब कन्नै करदे बी हैन व नेंई बी करदे मतलव कि इयां आना कि फोटो गै खिच्चने नै कोई इफैक्ट नी होंदा दूर दूर दे आंदे लोग दिक्खनें कि नेंई जैसे कि हुन साढ़ै बाटर फाल होंदा लोकैं आना दिक्खनें गी उन दुऐ बंदे गी सनाना जार उस जगा में गेदा हा बॉटर फॉल ऐ उनैं आनां न्हाते बस फोटो खिच्चे पिक्कां पाईयां अपने फोटो ते चलो इंदैं कारन कुदै नुकसान नी ऐ मेरे हिसाव नै कि साढ़े जगा फेमस होंदी ऐ पर जेह्ड़ा इनवाईरनमैंट ऐ ओह् साढ़े लेई इक बड़ा जादा मैहत्वपूर्ण अंग ऐ असैं इस गी बचानै आस्तै हर इक चाल्ली दियां चीज़ा करनियां अपनै आस पास हर इक चीज़ ग्रीन रक्खनी पलांट लाने ऐनिमल बी साढ़े इनवाईरनमैंट बी रक्षा करने आस्तै बड़ा किश करदे नै ते इस कारन ऐनीमलस दा बी बड़ा जादा रोल होंदा साढ़े इनवाईरनमैंट बिच्च पर असैं केह् करना जादा सा जादा बूह्टे लाने सब्जियें दे बूह्टे फुल्ल लाने एह्दै कन्नै साढ़ा बाताबरन इक मैंटेन बनियै रैह् सारें गी अच्छी अट्रैक्शन इद्दरा कन्नै कि असेंगी मतलव इक नैचुर्ल आक्शीजन मिलदी ऐ बूह्टें दी जेह्ड़ी आक्सीज़न ऐ ओह् स्हेई आक्सीज़न ऐ साढ़ै आस्तै जिन्ने जादा बूह्टे होंगन असैं उन्ने जादा नैचुर्ल होगै